मैं जिस स्थान पर रहती हूँ मेरे आस मेरे पास मेरे पास घर के समक्ष कुछ ही किलोमीटर दूर पर एक प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर बहुत घने जंगल हैं वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर जिसको सिद्ध महाराज या सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है और वह पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है और वहाँ पर बहुत से सैलानी आते हैं और उसके थोड़े से नज़दीक ही एक पर्यटक स्थल है जिसे मढ़ई के नाम से जाना जाता है जिसे बाहर कि बाहर से विदेशी लोग भी इसका लुफ़्त उठाने आते हैं और यहाँ पर बहुत इन्जॉय करते हैं और मज़े करते हैं ऐसा मेरा मानना है और मैं भी कई बार ऐसे पर्यटक स्थल पर गई हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ही आनंद आया है पर्यटक स्थल में मढ़ई में बहुत सारा पानी है ओर रिसॉर्ट बने हुए हैं जिसका लोग लुफ़्त उठाते हैं और वहाँ पर कुछ समय के पश्चात वहाँ पर बड़ी बड़ी होटलों का निर्माण भी होने जा रहा है जिसका लोग आने वाले समय में लुफ़्त उठाएँगे और वहाँ पर बहुत सी सुविधाएँ भी मिलेंगी और एक कॉरीडोर के रूप में भी देखा जा सकता है ऐसा मेरा सुनने में आया है परंतु शासन की समय के अनुसार कुछ परिवर्तन भी ज़रूरी है इस कारण यह सब बदलाव किए जाने का विचार किया गया है मढ़ई में बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं जिसका वेह लुफ़्त उठाते हैं और देखते हैं कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और वह कुछ समय यहाँ पर बिताते हैं और रिसॉर्ट ले लेकर कुछ टाइम दो तीन दिन के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि यहाँ का बहुत ही अच्छा दृश्य है